हॅलो वन झिरो एट एम्बुलंस हांगा कासावले वरनबानार एक्सिडेंट जाला हय दोन बायकर रेस लायताले दोगांय इंज इंजर्ड जाल्या पोडोन चोल पोलें आख्खें तिंका आमी मातशी उदक बी दिलां आनी मातशें बेगीन येया हांगा अवेरना हय हाय ब्रेटर जाता त्या सायडीच्यान या तें मात्शें एकलो सिरियस आसा एकलो मात्सो सिरियस आसा तेजे हेड इंजरी जाल्यार ब्लड मातशी चड हें जालां व्हावलें व्हांवता आमी तिका मातसो सेफ्टी सगळे हें केलें मातशें आनी येया मातशें बेगीन आनी यो यो बेगीन